शास्त्रीय सङ्गीतसँ तऽ हमसभ ओतेक परिचित नहि छी चूँकि कोनो वाद्य यन्त्रक अभ्यास नहि कयने छी लेकिन अपना मिथिला क्षेत्रमे जे समकालीनक कोनो तरहक गीत छै कोनो शुभ अवसरपर गायल जाइत छै या कोनो मतलब हमरासभके मुण्डन उपनयन विवाह जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु तक जतेक कोनो संस्कार छै ताहिमे मिथिलाक गीतक जे छै से प्रयोग होइते अछि आ लोक करिते छै जन्म गीत विवाह गीत मूरन मुण्डन गीत ओ उपनयन गीत मने लोकके मृत्यु तक जे छै से गीतक प्रयोग होइत छै समदाउन गाबय के हमरा बेसी शौक अछि ओना हमसभ महादेवक नचारीके सेहो बड्ड बचपनेसँ पसन्द करैत छी नचारी महेशवाणी रस्ता चलैत सेहो गबैत छलहुँ हेँ इस्कुल कॉलेजमे सेहो गुनगुनाइत रहैत छी कखनो पहिने एतेक प्रचलित नहि छलैए लोक रेडियो सुनैत छलै तऽ डेढ़ बजे हमरासभके प्रोग्राम होइत छल हेँ रेडियोपर सभ काजके छोड़ि कऽ हमसभ गीत सुनय अबैत छलहुँ ओहिमे लगनी कजरी ओहिमे झूर मतलब झूमर विभिन्न रङ्गक गीतसभ दैत रहैत छलै आओर हमसभ कॉपी कलम लऽ कऽ बैसल रहैत छलहुँ हेँ जे ओकरा नोट करी आ ओकरा प्रयोगो करैत छलहुँ हेँ जखन जेहन अवसर अबैत छलैए सामा खेलाइत छलहुँ हेँ ताहिमे झूमर गाबैत छलहुँ सभबहिन मिल कऽ तऽ अहिना जे छै से मिथिलामे हमरा सभके सभ तरहके संस्कार होइत रहल हे आओर सभ तरहक संस्कारक गीत हम सभ गाबैत रहलहुँ हेँ